आङो ना हमनाय सोमोन्दै एसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन

नाया ना हमो नास्रायफोरखौ आरो गोरि हमो आरो बाला बाथिफोरखौ हमो आरो थुरिफोरखौ हमो नाया बेफोरखौ मोजां मोनो हमनो आंहाथ' गोदो नाखौ हमोमोन गोदो नाफोरखौबो सारला बायो सारो द'बाफोर नुबानो सारो आरो बिदि जेखाइजोंबो हमो दैयाव

आरो फिथिख्रिफोर आरो नाखौबो बायनोनो हाया जा दाम नाफ्रा गोरिफ्रा नास्राइफ्रा बायनानै जानो हाया जोङो माबायो सारनानै जायो हमनानै जायो आरो जोंहाथ' बिदिनो माब्लाबा दैयाव खाथि दै दङ' गौरां बेखौ बेयाव जेखाइ लानानै थाङो जेखाइ खबाइ बिदिनो नाथुरफोरखौ हयो आरो दबा सारबाबो बिदिनो मागुरफोर सिंगिफोर मोनला बायो मेरला मोनो दहलायावनो सारबानो हमबानो मोनो जोंहा नाखौ

आङो आरो दा माइ हाल खिथि माबा खालामो हाल एवो माइ गायो न'आवनो आरो माइ गायखांबाथाय बिदिनो न'आव सङै खावै फैनोसै

जोंहाथ' दा नाफ्रा मेरला बैयाव दैयाव जेराव मोनो बेयावनो हमला बायनो सारला बायनो मोनो बोथियाफोर मोनला बायो

जोंहा

बिदिनो न'फ्रावबो मावै दाङै आरो बिदिनो सङै खावै आरो बिदिनो स्कुलावबो फैयो सङै सङो खावो बिदिनो स्कुलावबो खिस्रि संफैनांगौ आरो बिदिनो न'आवबो मैगं थाइगं मावो एसे मैगंफ्रा बिदिनो आबरफोर एसे दङ' बेफोर बारियाव माबायो बिबारफोर गायला बायो न'आव टाइम मोनबा

मा बुंबावनांगौ जोंहाथ' जाम्बा जाम्बि मानसि जेबो माबाया नखरावबो खस्थ'थार जोंहा मावनाय दांनाय न'आव मावदो संदो आरो मोसौफोर खादो आरो बिदिनो साफा खालामदो आरो बिदिनो मोसौफोर गाइखेर सेरदो आरो मोसौ खाहैदोलाय आरो मोसौ खाहैबा ओमफ्राय आरो सानसुनि खामानिया सानसुयाव फुंनि खामानिया फुङाव ग्रोब ग्रोब ग्रोब ग्रोब

जोंहा बांसिन नाखौनो बाला बाथिखौ बायोलाय बे आराम सायनाङा मानाङाखाय बाला बोथिखौ मोजां मोनो बांसिनानो नाफ्रा फानहैबा नायानो थोलाय लाया सुस्लाबा थोस्लाबा

नाफ्रा बिदिनो देरस' थाखा फवा